महाराज साहेब दरभङ्गाके एकटा चर्चित विषयके लोक छलाह एहिमे लोक बुझै छलै कि बूझल अछि महाराज साहेब जतऽ जाइ छलाह हाथीपर गाड़ीपर घोड़ापर लोक जेतै एक्सस कतहु जाइ छलाह एहिमे दस दस आदमी पन्द्रह आदमी हुनकर आगू पाछू करै छलै खिन बुझल अछि मुदा एहन चर्चके विषय छलखिन देखैओमे सुन्दर छलखिन सुशील छथिन अँइ जमीन दशा करोड़के सम्पैत छनि तेँ एहन एहन कएकटा बहुत राजा महाराज छथि जकर अहाँके नामो यादो अछि मुदा कहल नै होइ छै एहन कोना जाइए कि बुझलिए महाराज साहेब एहन छलाह लोक गरीबो लोक जाइ छलखिन हिनका ओहिठाम खाइलए दैते छलखिन भोजन दैते छलखिन वस्त्र दैते छलखिन रुपैआ दैते छलखिन सब तरहके दैत छलखिन अँइ तेँ महाराज साहेब महाराजे साहेब छथि आओर श्रेष्ठसँ भेलाह तेँ असल गप्प महत्वके बहुत अच्छा होइ छै कि बुझलिए महाराज जेनाकि लक्ष्मीबाइ महाराज छलखिन आओर रङ्ग बिरङ्गके महाराज छथिन बहुत सुन्दर विचार सुशील कर्मठ छलखिन अँइ हिनका ओहिठाम कोइ जाइ छलखिन नहि भुखले पेटे नहि आबै दै छै कियाकि कुछ सिक्के दऽ दै छलखिन चानीके